हिक जनवरी ॿ हज़ार चोवीह हिक फेबुआरी उणिवीह सौ नवे वीह सप्टेम्बर उणिवीह सौ सतर उणिवीह ऑक्टॉबर उणिवीह सौ एकासी एकवीह ऑक्टॉबर ॿ हज़ार हिकु